कसले बी आर्ट फॉर्माक एक रायट एज नासता लायक पेंटींग आसूं डांस आसूं जी धाकटी भुरगीं आसता तेंचे भितर खूब क्रिएटिविटी भरिल्ली आसता ती तांकां डिस्कवर करूंक टायम लागता धाकटी भुरगीं केन्ना बी पयलें अशें डांस बी करता या क्रियोन बी घेवन वण्टी ड्रॉइंग करता ती ट्राय करता कितें कितें तेंची क्रिएटिटिविटी आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी फुडल्यान मागीर होली जावन ती मागी त्या हॉबी एक करियर घेवं शकता तितून